मिगी जेह्ड़ियां एह् डेटां न एह् जेह्ड़ियां चेता न जियां पैह्लें आई पंज अक्तूबर ते दूई आई इक जनवरी ते सत्त मार्च आई ठारां अप्रैल आई उन्नी मेई आई त्रीह् जून आई एह् डेटां जेह्ड़ियां मिगी अच्छे तरीके कन्नै चेता न इं'दे डेटें च में जेह्ड़े